हॅलो नमस्कार हांव वोडाफोन आयडियाच्या कस्टमर सर्विसांतल्यान कॉल करता म्हाका एक प्रोब्लम जाता म्हाका म्हगेलें इंटरनेट भरपूर स्लो चलता आनी ताचे इंटरनेट स्पीड भरपूर स्लो मेळटा म्हाका एक दुबाव आसलो की म्हूण म्हजें डेटा लिमीट काबार जावपाचें पावलां ताका लागून हांवें हो कॉल केल्लो तूं मातशें वेरीफाय करून जाय की म्हजें डॅटा युजेज कितलें जालां तें आनी समज काबार जावपाक आसा जाल्यार मातशें म्हाका इनफॉर्म करात चिंत पडलां म्हाका कित्याक इंटरनेट स्पीड खूब स्लो जालां ताका लागून मातशें कृपा करून मातशें म्हाका इनफॉर्म करात